हेलो भय्या मैंने आप के रेस्टोरेंट से ओडर बुक किया था तो वो कितनी देर से आ जाएगा कंफ़र्म मे को आप टाइमिंग बता दीजिए ना कब तक आ जाएगा हाँ लोकेशन वही है जो आप के जो अब मैंने गूगल पर अपडेट है ना वो बिल्कुल करेक्ट लोकेशन है आप उसी पर आ जाइए मैं आप को उसी लोकेशन पर बिल्कुल कंफ़र्म मिल जाऊँगा ठीक है भी मिनिमम कितनी देर लग जाएगी ओके भय्या ठीक है थैंक यू